वो हमारे घर के आस पास स्वच्छ रखने के लिए हम सड़क की झाडू लगाते हैं रोज धोते भी हैं पानी से और जिसके बाद कचरा भी नहीं होने देते कचरा भी एकट्ठा करके जलाते हैं और जिसके बाद गीला कचरा नाली में डालते हैं हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं और हरा कचरा रहता है जो छिलके विलके गाय को खिलाते हैं बिलकुल अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं और रोज झाडू लगती है हमारी रोज ही हम पानी से धोते भी हैं और बिलकुल अच्छा रखते हैं साफ सुथरा बिलकुल कचरा नहीं होने देते और वो नाली की भी सफाई करते हैं हम रोज डेली सफाई होती है हमारी नाली की भी ऐसा करते हैं बिलकुल साफ सुथरा रखते हैं अच्छे से धोते हैं अच्छे से झाड़ू लगाते हैं अच्छे से नाली साफ करवाते हैं रोज गीला कचरा गाय को खिलाते हैं